जा आं गुबैयै माने बोसोरसे मानि मावनानै आबादथिलियावहाय आं सम खाथायो एबा गुबै आं जे आबाद मावनानै जाथारग्रा बे रोखोम नङा थेवबो थांनानै थानायनि गुबै राहायानो आबाद हिसाबै खुब खम लानायब्लाबो आङो बे आबादजों सोमोन्दो लाखिबोदों जिउआव दा दैज्लांनि समफोराव माइ गायोना माइ गायनायाथ' जोंनि गोनां मोनसे बोसोरनि गेजेराव मोनसे गोनां खामानि दैज्लांनि समफ्राव फ्राय नों खमैबो सानसेयाव सय घन्टा सात घन्टा द' एबा स्नि घन्टा बे समायखौ खमथारावबो हगारनांगौ जायो बे हिसाबै दैज्लांनि जिकुनु खामानि समावहाय बे द' स्नि घन्टाया मा खाथाय नांगौ जायो आरोकि दा सब समाय बे एखे रुटिनजों जोंनि बोसोरनि गासैबो आबादनि बाथ्राफ्रा गोरोबजोबा जे बे दैज्लांनि आबादावनो बेबायदिनो खुब मा होनना बुङो बिदिखौ खुब मावनो गोनां आरो फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम मावाबा जाया बे रोखोमनि आबाद बोथोरजों सोमोन्दो लानानै नाथाय बिनि उनावहाय जायनोकि मेसेंनि आबादफोर बे मेसेंनि आबादफ्रा रेजें बे आबादफोराव आङो एसेबां बेबायदि समाय हगारनाय बा समायाव लोहाबनानै थानाय बिदि जानो गोनां होननानै आं सानबोआखै आरो जाबोनाङाखै बा जायाखैबो आरोकि बेबायदिनो बेफोराव ओरैनो सानसेयाव थाम घन्टा ब्रै घन्टा बेफोरबायदि सम लानानै हगारबोनाय जादों आरोकि स' माइ थिखांनायनि समावबो एसे नांगौ जायो बेयावबो एसे गोबाव सम फुङाव माखासे सम आरो बेलासियाव माखासे सम थांगार होनांगौ जायो मानो होनना बुङोबा जाय बोथोरनि खामानिखौ बोथोराव मावथारनांगौ बे खामानिखौ बोथोराव मावनानै दैखांनो हायाब्ला मुलाम्फा गैया आरो खामानियाबो गोदोनानै थायो एबा आबादखौ मोननायनिबो जेबो माबा फैया लामा फैया ओंखायनो आबादखौ जा इसे मावो बेखौ गोसो होनानै मावनांगौ जायो आरो बेहाय समखौ नोङो गारनो गोनां जायो आरोकि दा बे माइआनो जाहैबाय गाहाइ आबादा बेनिफ्राय मेसेङाव थ' आङो गुबुन जेबो आबाद बेबायदि मावा मैगं थाइगं आबादावनो माने होबाय माने बेवहायनो थांनांगौ जायो मैगं थाइगंनि आबादावथ' इसेबां गोबाव सम हगारनांगौ जायो ना बिदिनो सानसे बेलायावहाय दुइ घन्टा नै घन्टा बा तिन घन्टा बे रोखोमल' माने समायखौ हगारनाय जायो बेबो थिक मोनसे मा होनना बुङो रुटिन हिसाबै सानफ्रोमबो जि बिबायदि समाय खाथायो बेबो नङा गावनि खुसि मथै गावनि साननाय मथै बबेबा समाव दुइ घन्टा बबेबा समाव तिन घन्टा बबेबा समाव से घन्टाफोर मावनानै समायखौ खाथायनाय जायो आरोकि बे रोखोमनि आबाद माने आसोल आबादारिफोरा जेरै रोखोमनि मावनानै समायखौ खाथायो बे रोखोमनि मोजोमथारनानै मावनाय आरो खाथायनाय आं जाबोआखै नंखायनो आङो बेवहाय मोनसे माने मा होनो बेखौ माने आबादारि गुबैथार होननानै फोजोबनानै गावनि लामाखौ लाबोनाय बे रोखोमनि जाया ओरैनो सरासनस्रा मावनानै बोथोरनि समाव बोथोरनि खामानिखौ एसे एनै मावनानै हगारनाय आरो आबाद दैखांनाय बिदिनो आङो जिउखौ सालायबोदों संसारखौ सालायबोदों नंखायनो बेवहाय बिब्दि मोनसे रुटिन हिसाबै फल' खालामथारनानै अमुकाव एथ' सम अमुकाव एथ' घन्टा समय आं हगारो बिदि रोखोमखौ आं बुंनो हाया बा बुंनो थाङा माने सरासनस्रायै आं जा एसे मावनो गोनां जायो बा जा एसे समायखौ खाथायनानै माबाफोर थिखांनो हानाय जायो बे समखौ आङो आबादखौ मावनानै थिखांबोनाय जाहैदों मैगं थाइगंनि गेजेराव बिदिनो जाहैदों दा बे जाहैबाय आंनि बे दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबादफोरनि गेजेराव बेफोरनो दा आबाद मावनायाथ' देहानि मुलाम्फाखौ बुंनो थाङोब्ला बेथ' गाज्रि नङा जे खामानि मावब्लासो एक्सारसाइस जायो आरो खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि देहाखौ लाखिनो हायो बिदि होननानै जोङो अभार जुदि मोनसे खामानि मावनाय जायोबा हयत' जोंनि देहाया बिरात गेरेबनोबो हागौ आरो बिदिनो हामलांनोबो हागौ नै बेबायदि नङा जों मावनो हानाय समखौ मावनानै जोङो माने देहाखौबो जोथोन लानांगौ जायो आरो जों जि रोखोमनि समय हगारनानै जों खामानिखौ मावो बेवहाय आं देहाखौ मुलाम्फा गोनां होननानै आं सान्दों देहानि थाखाय मानो होनना बुङोबा बे मोनसे एक्सारसाइस जायो आरो थैखौ खारसार होयो आरो थिक मावनांगौ समाव मावनानै जिरायनांगौ समाव जिरायनाय आरो जेरैबायदि खामानिखौ मावदों बे रोखोमनि जोंनि जानाय लोंनायाबो जोंना बिदिनो गोरोबनांगोन खामानिखौ बिरात बुरजा मावबाय जानाय लोंनाया गैया बे रोखोमबाथ' जानाय नङा नंखायनो जेरैबायदि मावदों बे रोखोमनि प्रटिनगोनां जानायखौ जाबोनाय बेखौ जाबोनांगोन आरो बेनिफ्राय एक्सारसाइसनि गेजेरजों आबाद मावनाया आबाद मावनाया मोनसे एक्सारसाइस होननानै जों हमनानै लानांगौ आरो बेखौ मावनो थांनायावहाय जोंहा मुलाम्फाया गैया नङा दङ आरो बेनि गेजेरजोंसो जोंनि बे ज'नानै थाग्रा मानसिफोरनि गेजेराव जाय बेमारफ्रा जायो बे बेमारफ्रा फ्राय साफिनो हाया जों मावग्राफोरनि गेजेराव नंखायनो जों मावनाया बेखिनि मावनायफोरनि गेजेरजों जों देहाखौ लाखिबोनो हादों होननानै जों सानो आरो मावनायजों जोंनि देहाया खहा जाफेरा बेखौ आं मावनायनि गेजेरजों देहा मुलाम्फा गोनां जायो होननानै आं सानो